साढ़े जम्मू जो है ना सांबे जां बार्डर एरिया च मी ते पसंद ऐ बर्फ आह्ले प्हाड़ बर्फ आह्लें प्हाड़ें गी केह् ऐ तुस दिक्खो छड़ी चिट्टी चादर इ'यां लगदा चिट्टी चादर पेदी चिट्टी चादर इ'यां लगदी जि'यां रूं बर्फ जि'यां पौंदी ना ओह् जदूं पौंदी इ'यां लगदा जि'यां चिट्टी चादर ऐ ते कन्नै रूं ऐ ते रूं आह्ले प्हाड़ लगदे न ओह् निक्के निक्के आह्ले तुस पैर रखदे चलो ते चलदे चलो ते इन्ना शैल लगदा इद्धर ते कन्नै साढ़े उत्थै प्हाड़ न प्हाड़ें दे उप्पर ओह् पौंदी बर्फ पौंदी में एह् पसंद ऐ मी दूए आह्ले किश निं पसंद पर मी प्हाड़ कि के अ'ऊं प्हाड़ें दी आं प्हाड़ें आह्ले मी सारे शैल लगदे न ते प्हाड़ जि'यां चढ़दे चलो तुस उ'आं गै तुस दिखदे चलो ते बर्फ उत्थै उप्पर पौंदी कन्नै बर्फ पोई रौंह्दी कन्नै जदूं ओह् पिघलदी ऐ कन्नै ठंडा ठंडा पानी औंदा ओह्दे बिच्चूं ठंडा ठंडा पानी जि'यां दिक्खो ते ओह् ओह् नजारा गै अलग ऐ बर्फे उप्पर प्हाड़ें उप्पर बर्फ पौंदी पैह्लें ओह् लगदी इ'यां जि'यां कोई रूं ऐ फिर ब रूं रूं ऐ पर थोह्ड़ी देर टिकी इ'यां होई जंदी जि'यां दिक्खो तुस इ'यां लगदा जि'यां चिट्टी चादर ऐ फिर चिट्टी चादर थोह्ड़ी देर पंदरां बीह् दिन आह्ल बाद दिक्खो तुस ते इ'यां लगदा जि'यां ओह् सूरज चढ़दा ऐ ते चढ़दे मोंकले च ओह्दी किरनां बर्फ उप्पर पौंदियां ते बर्फ जो ऐ ओह् बड़ी बड़ी जैदा सिल्लड़ जो ओह्दे होंदे न ओह् ओह्दे टुकड़े टुटदे न जदूं टुटदे ते इ'यां लगदा जि'यां होर ओह् पानी जो ऐ पीन आह्ला पानी तुस दिक्खो ओह् पानी इन्ना ठंडा बर्फ पानी होंदा ऐ तुस उस पानी च न्हाई न्हाई बी निं हत्थ बी नी पाई सकदे मी एह् बड़े पसंद लगदे न साढ़े इत्थै प्हाड़ प्हाड़ें उप्पर बर्फ बर्फ ते बर्फे उप्पर कोई निं कोई इ'यां इ'यां लगदा ऐ एकांत इ'यां शांत बाताबरन लगदा ऐ ओह् सारा कुछ दिक्खियै मी बड़ा गै शैल लगदा ऐ मन करदा ऐ एह् बस एह् दिखदे र'वौ ते बस इ'यां दिक्खी दिक्खी मेरा मन बड़ा गै खुश होंदा ऐ एह् आह्ले प्हाड़ जैदा शैल न तुस दिक्खो ते दुए प्हाड़ दुए प्हाड़ ते इ'यां लगदे न बस खाल्ली प्हाड़ न ते ओह् प्हाड़ तां शैल लगदे जदूं तुस उत्त हरि हरियाली दिक्खो पत्तझड़ें दे प्हाड़ दिक्खो ते बिल्कुल शैल निं लगदे उत्थै कोई पत्ते निं कोई किश निं छड़े प्हाड़ गै प्हाड़ ऐ ओह् गंजे प्हाड़ लगदे न पर जे बर्फ आह्ले प्हाड़ ऐ ओह् बड़े गै शैल प्हाड़ न ओह्दे प्हाड़ें उप्पर तुस दिक्खो इ'यां लगदा ऐ चिट्टी चादर पेदी ऐ एकांत मूड शांत मूड होर अगर कोई गुस्सा बी बंदे गी आया होऐ ते ओह् उत्थै बैठियै एकांत इ'यां एकांत इ'यां लगदा ऐ जि'यां बड़ा गै शैल ओह् उस्सी दिक्खी दिक्खियै बड़ा गै मन खुश होंदा ऐ एह् प्हाड़ दिक्खना बड़े शैल लगदे न बाकी प्हाड़े गी निं शैल पर अस जम्मू आह्ले न सांबे आह्ले न ते साढ़ा मन करदा ऐ कि अस प्हाड़ अपने एह् दिक्ख करने आं साढ़े माता बैश्णो प्हाड़ ऐ उत्थै बी दिक्खो तुस उत्थै ओह् प्हाड़ बी बड़े शैल उत्थै ते बड़ा गै शैल नजारा ऐ कन्नै प्हाड़ न उप्परों बर्फ उप्परों तुस दर्शन करने जा दे ओ उप्परों तुस उत्थै सूरज दी रोशनी पौंदी ते ओह् इन्ना शैल प्हाड़ लगदे न मजा आई जंदा ओह्दे प्हाड़ें पर कन्नै कन्नै प्हाड़ ते कन्नै कन्नै बर्फ ते कन्नै कन्नै लोग नजारा लैंदे उत्थै जैदा शैल लगदा ऐ बट बड़े गै शैल न ओह् दिक्खी दिक्खियै मन बड़ा गै खुश होंदा ऐ बस